हाँ लोगों को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स में जब भी लोग आते हैं गाँव से तो उनके पास ना ही सही से डॉक्यूमेंट होता है और ना ही कुछ सामान होते हैं जिस से हॉस्पिटल वाले बहुत से उनको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ाते हैं और उन्हें सारे फॉम और पैसे भरने के बोलते हैं जिस कारण इलाज करने में देरी होने से मरीज़ की तबियत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारे गौरमेंट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता है जिस से ग़रीब लोग को ज़्यादा दिक्कत आती है इस लिए यहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है